असांजे घरु अनेक प्रकारन जूं वण ॿूटियूं पोखियल आहिनि इहे वण ॿूटियूं असां असांजे हिते हिकिड़ी बाज़ारि लॻंदी आहे उतां वठी आया आहियूं उतां वठी करे असां पंहिंजे घरु वण ॿूटियूं पोखियूं आहिनि असां वण ॿुटियूं मथे छित ते पोखियूं आहिनि छाकणि त वण ॿूटीन खे नुकसानु थियण जो ॾाढो ई डपु रहंदो आहे कुता ॿिलियूं अची करे हुननि जे मथां वई रहन या उन्हनि खे तोड़े वञनि त इहा सुठी ॻाल्हि न आहे इन लाइ असां पंहिंजी छित ते वण ॿूटियूं पोखियूं आहिनि असांजे वण ॿूटियूंनि में गुलाबनि जा चमेलीअ जा राति राणीअ जा सूरज मुखीअ जा गुल उघंदा आहिनि ऐं तुलसी त असांजे घरु ॿ टे प्रकारनि जी आहे तुलसी हिक माता जे रूप में बि